चिरां जिल्लायाव बर' हारिनि सरासनस्रा रायजोआरि आरो हारिमुआरि हुदाफोरनि नेमखान्थिखौनो मानियो बे हुदाफोर आरो नेमखान्थिफोरा बे जिल्लानि आंगो सिनायथि आरो रायजोनि थाखाय गोबां बिहोमा होदों जेरै बर' हारिमुनि गाननाय जोमनाय आरो बर' हारिमुनि बिदिनो हारिमुआरि मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ सिनायथि होदों आरो बेबायदिनो माखासे चिरां जिल्लायावहाय सिनायथि होबावदों जे माखासे बेबायदिनो दुर्गा फुजा मेला खालि फुजा बेफोरबायदि खुंनानैहाय बर' हारिनि एबा माखासे बेबायदिनो फोरबोफोरखौ फालिनानै जिल्लानि सिनायथि एबा आंगोथि आरो रायजोनि थाखाय गोबां बिहोमा होदों